बर' रावखौ रैखाथि होनो थाखाय जों साफ्रामबो बर' सुबुंफ्रा नाजा नांगोन मानोना बर' रावा जोंनि बर'फोरनि मानगोनां राव मानोना राव मोनसे हारियाव राव थायाब्ला बे हारिआ सिनायथि जाया बे हारि राव थाब्लासो मोनसे हारिया सिनायथि जानो हायो रावनि गेजेरजों नों गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनो हायो बिनि थाखाय रावा जोंनि थाखाय गोनांथार बेखौ बर' रावखौ जों साफ्रामबो सुबुंफ्रा जेब्लाबो गोजौआव दावगालांनो हानायबायदि बर' रावखौ रायज्लायनांगोन बेलेग जायगायाव थांब्लाबो जोङो बर' रावखौ रायज्लायनो हानायनि थाखाय जोंहाबो मोनसे मोनथाय नाजानांगोन मानोना जों बर'फ्रा बेलेग जायगायाव थांनानै गावनि रावखौ बाहाय हैनो मोना बिनि थाखाय जोङो बेखौ जेब्लायबो नाजा नांगोन बर' रावखौ बेलेग जायगायावबो रायज्लायनो मोननायनि मोनसे खाबु एबा मोनथाइ मोननांगोन बेनिखायनो जों बर' रावखौ जेब्लायबो मान होनानै बर' रावखौ बर' होननानै नेवसिया लासे जोङो रायज्लायनानै गावनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरखौ जों बर' रावजोंनो रायज्लाय लांनानै जों माखासे आब्रुथि गोनां खालामनांगोन होमब्लासो जोंनि बर' रावा गोजौ जायगायाव मासियाव जायगा लाहैनो हागोन बर' बर'जों जों बर' रायज्लायनानै गुबुन जातिफोरजों जों हिन्दि इंलिस रायज्लायनांगौ बिनि थाखायनो जोंहा माखासे जेंना जेंसिआव गोग्लैयो गोजान जायगायाव थांनो थाखाय गोबां खैफोद नुजाथि फैयो बिनि थाखायनो जों बर' रावखौबो बेलेग जायगायाव रायज्लायनो मोननायनि मोनथाइ जोंहा नाजानांगोन